आमचे बार्देश जिल्ल्यांत मुखेल येरादारी म्हणजे बशीच तशे टॅक्सी आसात रिक्षा आसात आनी पायलट म्हणून हांगा आसात जे मोटार सायकलीर एका मनशाक घेवन वयतात तर आमचे कॉमनमॅन जे आसा तांकां खरेंच बसूच उपकारता तर सिटी बसी व्हडल्यो फ्लाय करिनात म्हापश्यांत एक गणेशपुरी म्हण भाग आसा तो मातसो पयस आसा थंयसरूच एक बस आसता बाकीचे तशे भुरग्यांक बी इश्कोलाक व्हरपाक इश्कोलाच्यो बालरथ आसतात पूण बाकीच्या मनशांक बशी शिवाय पर्याय ना फार तर रिक्षा नाच जाल्यार पायल्टान लोक हेवटेन तेवटेन वयतात पूण पूण म्हापश्या भायर वयतले जाल्यार बस होच पर्याय आसा थिवीं रेल्वे स्टॅशन एक पांच किलोमिटरार आसा पांच सात किलोमिटरार तशी रेल्वे बी म्हापशासून वचना विमानतळ तर लागीं नाच एक तर मोपा वचूंक जाय ना जाल्यार दाबोळे वचपाक जाय पूण सगळी बीस्त बसींचेरूच आसा आनी रिक्षा आनी पायलटचे